हैलो हैलो नमस्ते आं जी आं जी आं अं आं साढ़े कोल प्लॉस्टिक दी बी ऐ जी आई दी बी आक्खदे जिसी प्लॉस्टिक दी आई दी लोहे आह्ली बी ऐ आं अजकल पैह्लें पैह्लें करांदे हे लोग अज्जकल प्लॉस्टिक आह्ली करा दे तुस दिक्खी लैओ अग्गें प्लास्टिक आह्ली गै स्हेई ऐ ठीक ऐ कोई निं में औना नाप लैने गी में आई जाना तुस सनाई ओड़ेओ जेल्लै औना होग ते फिर ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं दौ तरीक दौ तरीक ठीक ऐ आं ठीक ऐ ठीक ऐ तुस अपना एड्रेस सनाई ओड़ो कुत्थें औना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ होर तुसें कनेही फिटिंग करानी किन्ने कमरे न अच्छा एह् ठीक ऐ ठीक ऐ एह् टूटियां किन्नियां न अच्छा अच्छा पाइपां पाइपां थुआढ़ियां लग्गी जानियां अच्छा ठीक ऐ किन्निया लगदियां आं अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ होर सीटां किन्नियां लग्गनियां न ओह् चलो ठीक ऐ आइयै दिक्खी लैगे ठीक